हम जे पौधा उगाबै छियै ओहिमे दोमट मिट्टी दै छियै दोमट मिट्टीमे जैविक खाद दै छियै गोबर खाद दै छियै ओकरासँ पानि दए कऽ राखै छियै दू दिन तीन दिन चारि दिन पाँच दिन तब जाकऽ लगाबै छियै तब जाकऽ से गाछ जे लागै छै से जल्दी जे जैसे बीज गिरे लियै तऽ उ बीज जे पैदा हयमे लेट नहि हय छै आओर उ ओइ बीज गिरेलाके एक दिन बाद पानि गिराबै छियै पानि देना कभी कभी थोड़ा थोड़ा पानि दै छियै ढ़ेर ढ़ेर नहि दै छियै ताकि बीजके कोइ दिक्कत नहि हुये आओर जल्दीमे पौधा पैदा हो जाइ छै आओर उ पौधा भेलाके बाद रुकै नहि छै उ माटिके दोमट माटिके पैदा पैदाइश इतना अच्छा हय छै कि उ जे छै ने ओकरासँ गाछके सहयोग करै छै पानि नहि आओर माटि नहि जेकि जल्दीसँ पैदा हुये हरा भरा हुये आओर जल्दीसँ बढै छै उ बढ़ल गाछ जे छै ने से हम हम रोज देखै छियै जाइके आज कितना बढ़लै काल्हि केतना बढ़लै आओर आओर ओकरा देखै छियै अगर जादा बढ़ि रहल छै उ तऽ ओकरापर ध्यान जादा घेरै भी छियै एने ओने नहि हुए दै छियै थोड़ा सा कोइ जानवर नहि ओकरा प्रकोप करै आओर बीचमे जब बढ़ि जाइ छै फिर ओकर स्प्रे भी कराबै छियै पौधाके जे छै ई जे छै दोमट माटि आओर खाद कोन खाद जैविक खाद जैविक खाद जे छै ई दोनो आओर गोबर खाद ई सब बहुत कामयाब दै छै बहुत कामयाब करै छै ओकरा लिए उ अच्छा छै उ प्रयोग करना चाही जे कोइ उगाबै छै पौधा तऽ सोचि लौ कि दोमट मिट्टी आओर की कहै छै दोमट मिट्टी आओर खाद जे छै जैविक खाद देना छै